राजा महाराजा के बारे में जोधा अकबर की कहानी सबसे अच्छी लगती ही जोकी प्राचीन युग में जोधा मुगल शासक था अकबर मुगल शासक था राजा था जिसने की जोधा बाई से विवाह किया था अकबर एक ऐसा शासक था जिसने की पूरे हिन्दुस्तान पर राज किया था

उसने हिन्दू रानी से शादी की थी और जोधाबाई ने भी उनसे प्रेम किया